وزن بڑھانے کے لیے ہمیں جم کرنا پڑتا ہے اور وزن بنانے کے لیے ہمیں چقندر سیب انار عادی وغیرہ وغیرہ کا پھل کھانا بھی ضروری ہے ہم لوگ پتلے دبلے ہیں ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ موٹا ہو جائیں اور اور ایک موٹا آدمی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے کہ وزن بنانے کے لیے ہمیں جم کرنا پڑتا ہے اور اچھا اچھا کھانا بھی کھانا پڑتا ہے بہت طرح طرح کے کھانا بھی کھانا پڑتا ہے اور ہم لوگ کے بیچ تو پھر وہ انسان موٹا بن جاتا ہے پھر جم بھی کرنا پڑتا ہے ہم جیسے پتلے دبلے لوگ کے لیے بھی موٹا ہونا چاہیے اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان شاء اللہ جم کریں گے اور کھانا پینے پہ دھیان دیں گے اور اچھی اچھی سامان کھائیں گے جیسے پھل فروٹ آڈو آڈو وغیرہ وغیرہ ان شاء اللہ ضرور ہم لوگ وزن بڑھا لیں گے اور آپ کے بیچ ضرور آئیں گے اور ہمیں جو اور ہمیں امید ہے کہ ہم جلد سے جلد موٹے ہو جائیں گے